गोंयान च्या ब्रिटीशांनी हाडली च्या तशी आमची भारताची न्हय भारताचेर जेन्ना ब्रिटीश राज करपाक आयले तेन्ना तेंकां आवडटा म्हणून तेंच्यांनी च्या हाडली ब्रिटीश भारत सोडून गेले पूण च्या मात्र आमकां दवरून गेले आयज म्हाका दिसता जगान सगळ्यां परस चड च्या आमच्या भारत देशान पितात च्याचे उत्पादन चड खंय जाता तें खबर ना पूण च्या पितात मात्र आमी भारतीय चड आमकां च्याचें व्यसन आसा अशें म्हणलें जाल्यार खंयच चुकीचें जावचें ना आमच्या देशान वेगवेगळ्या प्रकारच्यो च्या करतात त्या च्यान कोण मसाले घालता कोण लवंगा घालता कोण वेलची घालता कोण जालें घालता च्यान प्रत्येक राज्यान प्रत्येक घरान प्रत्येकाचो च्याचो असो वेगळो फोर्मुला आसता पूण लास्टाक सत्य एकूच च्या मात्र सगळ्यांक जाय सगळ्यांक च्या आवडटा आतां म्हाका पर्सनली च्या खूब आवडटा दिसाक एक पांच ते स फावटी हांव च्या पिवपाक शकतां आनी म्हजी च्या म्हाका अशी ती पुर्ण दुदान शिजयल्ली दाट दाट आसता तशी आवडना थोडें उदक थोडें दूद घालून आमी च्या करतात च्या शिजता आसतना तितून आलें आल्याचो कडकडीत असो वास म्हाका खूब आवडटा मेळ्ळें जाल्यार एक दोन गंजनाचीं पानां तितून वडयलीं जाल्यार तेचोय बी वास खूब बरो येता गंजन घालून लिंबू पिळून करता ती बेस्टी ग्रीन टी ती सुद्दां म्हाका खूब आवडटा पूण चड आवडटा म्हणटा ती सादी च्या तितून इल्लें आलें इल्लें गंजन आनी एक लवंगाचो कुडको हे सगळें घालून बरें शिजोवन साखर मातशी कमी घालप साखरे शिवायची च्या घेवप ना पूण थोडी साखर कमी घालप इतलेंच आनी हें सगळें बरें शिजोवन कडकडीत अशी च्या करप तितून दूद घालप दूद घालून मात्र च्या चड शिजोवप ना कारण शिजील्ल्या दुदाचो वास म्हाका पर्सनली तितलो आवडना आनी हें सगळें जातगीर गाळून गरमागरम हुनहुनीत अशी ही च्या पिवप ही च्या म्हणजे स्वर्ग सूख अशें म्हाका दिसता प्रत्येकाची च्या करपाची पध्दत वेगळी आसता थोड्यांक वेलची घातलेली च्या आवडटा पूण म्हाका मात्र च्यान वेलचेचो वास तितलोसो आवडना म्हूण हांव च्यान वेलची घालना तर ही अशी च्या म्हाका खूब आवडटा ही जाली म्हजी च्या करपाची पध्दत